ماہی گیری کے معاملے میں ویسے تو ہر چیز ہر کسی کو ہی معلوم ہے جیسے کوئی وہ نہیں ہے لیکن الگ الگ طریقے ہوتے ہیں جیسے کہ اب بام کا اگر شکار کرنا ہو بام جو مچھلی ہوتی ہے جو سانپ کی طرح ہوتی ہے وہ بام بولتے ہیں اسے اگر اس کا شکار کرنا ہے آپ کو تو اس کے لیے جھینگا چاہیے وہ صرف اور صرف جھینگے کو ہی مارتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا شکار کرنے کے لیے ایک ایسی جگہ ہونا ہے جہاں پر دو پتھریں ہوں اس کے بیچ میں جیسے پانی ہوتی ہے نا ویسا یعنیٰ کہ ایسا پورے لائن سے پتھریں ہے اس کے بیچ میں جو سراخ جستان ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ دب کے اور چھپ کر بیٹھی ہوئی رہتی ہے اور جیسے ہی ہم گل لگا کر اس کے اندر گل ڈالتے ہیں گل کو جھینگا لگا کر ہم جیسے ہی ڈالتے ہیں وہ کیچ کر لیتی ہے پکڑ لیتی ہیں جس کی جیسے اس کا شکار کرنا آسان ہوتا ہے